हमर पाली ग्राम वा हमर पाली ग्राममे उत्तरवारि टोल दुर्गा स्थानमे की कहू एतेक बर वर्षासभ जे होइ छै से ततेक पानि लागि जाइ छै जे पूछू नहि बहुत दूर तक पानि लागल रहै छनि एतयसँ दुर्गा मन्दिरसँ लऽ कऽ भोला चौक तक लागल रहल छनि पानि कोनो जे मतलब वर्षा कनिओ मनिओ भेल तऽ ओतेक पानि लागि जाय भरि ठेहुनके पानि लागि जाइत छनि ओतय नालिओके कोनो व्यवस्था छैहे नहि नालिओ रहै छै तहन ने ओ पानि बहय दै छै नालिओके व्यवस्था नहि छनि ई टोले बुझियौ पूरा अथी छनि लेकिन कोनो व्यवस्था एतुका लोकसभ किछु करै नहि छथिन एगो वार्ड बनबो केलखिन हँ पता नहि ओ तऽ किछु करबे नहि करै छथिन आ कनी बाढ़िसभ जे चलि आबै छै पूरा ओ जल मग्न भऽ जाइए एकदमसँ पूरा खेत सभचीज अथी भए जाइए लेकिन रोड सभपर जे एतेक पानि लागल रहैत छै कतहु बहैके अथिए नहि रहै छनि आ बाढ़िसँ साँप सभसँ चलि आबै छनि तऽ फेर सरकार ब्लीचिंग पाउडरके उपयोग सेहो करै छथिन जाहिसँ कि ककरहु घरमे साँप कीड़ा नहि जाय एहन तरहक कोनो चीज एहन नहि जाय आओर जल जहन बहुत दिन भऽ जाइ छनि तऽ ओ प्रदूषण प्रदूषित फैलावय लगै छथिन प्रदूषण भऽ जाइ छै आओर ओ लोकके लेल हानिकारक होइत अछि एकरा लए कऽ सरकार ब्लीचिंग पाउडरके सेहो मतलब डलवाबै छथिन जल सभमे जे मतलब ककरहु घरमे साँप या एहन कोनो चीज नहि जाय